ہیلو کیا یہ عفان الیکٹریشین ہیں ہیلو عفان میں سہیل ہوں میں اپنے دفتر کی جگہ کی تزئین و آرائش کا منصوبہ بنا رہا ہوں اور مجھے کچھ برقی کام کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ مجھے بجلی کے کام کی تخمینی لاگت کا اندازہ دے سکتے ہیں جی ہاں میں لائٹننگ کو اپگریڈ کرنے کچھ اور پاور آؤٹ لیٹ شامل کرنے اور یہ بھی یقینی بنانے کا سوچ رہا ہوں کہ وائرنگ محفوظ اور کوڈ کے مطابق ہے یہ سمجھ میں آتا ہے آپ تشخیص کے لیے آپ کب آ سکتے ہیں جمعرات کا کام آپ سے ملنے کے منتظر ہوں عفان اوہ ویسے میں تحقیق کر رہا ہوں کہ ضروری برقی مصنوعات کہاں سے خریدنی ہے کیا آپ نے مہاراشٹرا الیکٹرو الیکٹرانکس کارپوریشن کے بارے میں سنا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ان مصنوعات کے لیے ایک اچھی دوکان ہے یہ تسلی بخش ہے تصدیق کرنے کا شکریہ میں جمعرات کو آپ سے ملاقات کروں گا تا کہ آپ آفس کا اندازہ لگا لیں اس کے بعد تخمینہ پر تفصیل سے بات کریں کریں گے عفان آپ کے وقت کا شکریہ اور جلد ہی ملیں گے